जेह्ड़ी हून पानी दी कमी एह् में मसूस कीती दी एह् केह् एह् कि'यां कीती दी इक बारी केह् होएआ साढ़े घर पानी निं आया कि पानी आया नेईं कपड़े बी इ'यां पेदे हे भांडे मांजने ई बड़ी मुश्कल आ दी ही ओह्दे बाद पीने आस्तै पानी घर निं हा रिलेटिव बगैरा जेह्ड़े बी औंदे हे ओह् बी उत्थै बड़ा सफर करदे हे ते होर उसी डील करने आस्तै असें केह् कीता भी दरेआ जंदे हे पानी लैन आस्तै ढक्की चढियै ओह्दे बाद ट्यूब वैल्ल जंदे हे ते असें बड़ी मुशकिल होंदी ही अस साढ़े कोला जेह्ड़े बजुर्ग हे ओह् ते चली निं सकदे हे ते असें ई स्कूल बी औना होंदा हा कालेज बी औना होंदा हा जेह्दे करके साढ़े जेह्ड़े भाई भैन हे ते ओह् सारे जंदे हे इक बारी सवैरै जाना पानी लइयै औना छड़ा पीने आस्तै असें दिक्कत होंदी ही सा सारें ई बड़ी दिक्कत होंदी ही इयां करियै असें बड़ी बड़ी जैदा डिफिकल्टी जेह्ड़ी ही ओह् असें सैह्न कीती ते हून असें उसी ठीक करने आस्तै असें केह् कीता वाटर दी कनी पानीन दी कमी जेह्ड़ी ऐ उसी ठीक करने आस्तै असें केह् कीता मंदर कोल इक टैंकी बनाई ओड़ी ओह् टैंकी की बनाई असें कि अगर किसै बी लोकें नूं मतलब उत्थै म्हल्लै च कुसै ई बी किसी बी मतलब इनसान नूं अगर पानी दी जरूरत होगी ते दिक्खो 'उनें डंगर बी रक्खे दे होंदे न पशू बगैरा सारे उ'नें ई बी पानी चाहिदा हून कदें कदें होंदा हाल्ली बी पानी निं औंदा पूरा ठीक करयै जियां बरखा होई दियां न ओल्लै पानी निं औंदा दस दस पंदरां पंदरां दिन पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् बंद रौंह्दा ते असें केह् कीता मंदर कोल टैंकी बनाई ओड़ी उत्थै इक बारी पानी कलैक्ट करियै रक्खी ओड़ना ते फ्ही ओह् पानी डंगरें लेई यूज करना कपड़े धोने आस्तै यूज करना भांडे धोने आस्तै यूज करना न्हाने आस्तै करना पर पीने आस्तै नेईं पीने आस्तै असें केह् कीते दा ट्यूब वैल्ल ट्यूब वैल्ल चा असें पाइप जोड़ी दी पाइप जेह्ड़ी जोह्ड़ी असें इक म्हल्लै ई लाई दी म्हल्ले ई जिन्ने म्हल्ले न उद्धर कंबाइन करियै असें अद्धी अद्धी पाइप जेह्ड़ी ऐ ओह् सारे म्हल्ले ई म पजाई ओड़ी उत्थै ड्रम भरियै रक्खे दे न ड्रम केह् पीने आस्तै साफ पानी कि अगर चलो पानी नेईं बी आया पंज दस दिन ता ओह् पानी उत्थै रक्खी ओड़ेआ स्टोर करियै कि जेह्ड़े लोक न ओह् पानी उत्थै यूज करन बस पर पीने आस्तै ओह्दे बाद जेल्लै बरखा औंदी बरखा असें केह् बनाएदा घरै कोल खड्डे बनाए दे न खड्डे की बनाए दे न कि चलो जेह्ड़ा बारिश दा पानी ऐ ओह् ओह्दे बिच आए ओह्दे बिच आइयै अस खेती बाड़ी यूज करी सकने आं हून इ'यां एह् बी ऐ पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् खेती बाड़ी आस्तै बीन यूज करना होंदा ऐ ते उत्थै बी स्हान्नूं बड़ी कमी औंदी ऐ ते उस कमी नूं दूर करने आस्तै असें केह् कीते दा खड्ढे बनाए दे ओह्दे बिच जेह्ड़ा बी बरखा दा पानाी ऐ ओह् सारा ओह्दे च कलैक्ट होई जंदा ते जिसलै असें ई जरूरत पौंदी खेती बाड़ा आस्तै ते अस ओह्जे बिच्चा कड्ढी ओड़ने ते एह् जेह्ड़े निक्के निक्के एह् जेह्ड़े वाटर रिस वाटर दी कमी नूं दूर करने आस्तै असें बनाए दे ते लोकें दी भलाई आस्तै बनाए दे न चलो लोक बी एह्दा बैनिफिट लैङन जेह्ड़े हल्ले म्हल्ले दे लोक न बाह्रै दे लोक न जिनें ई पानी नेईं मिले दा ओह् एह्दा आह्नियै बैनिफिट करी सकन